हाँ मैं आपको अपने दोस्त के बारे में बता सकती हूँ मेरे बचपन में एक दोस्त थी मोनिका और वह बहुत ही मेरी है न अच्छी दोस्त थी पूरी मेरी केवल एक ही वह अच्छी दोस्त थी हम स्कूल में कॉलेज में हमेशा सब साथ रहे थे और हमने पढ़ाई भी एक साथ करी थी पर हमारी शादी के बाद हम दोनों अलग हो गए और अभी हमारा इतना मिलना जुलना या बात चित नहीं होती है क्योंकि वह भी अपने परिवार में अपने व्यस्त हो गई है और मैं भी यहाँ अपने परिवार और घर में व्यस्त हो चुकी हूँ तो हमारा इतना मिलना जुलना या बातचीत नहीं होती है पर अगर मैं दोस्तों के बारे में नाम लेती हूँ तो मुझे उसी की याद आती है वह मेरी अच्छी दोस्त थी